हमरा सभके संस्कारमे छै कि जेना बच्चा जहिना जन्म लैत छै पैदा लैत छै तहिना वहीँसँ ओकरा संस्कार जे छै शुरू भए जाइत छै ओहिठुसँ चाहे बहुत समाजमे जेना यहाँ सभके अपना अपना कुलके होइत छै जेना किछुके होइत छै छठिवला छओ दिन जन्मके बच्चाके छओ दिनके बाद होइत छै छठिवला ओकर बाद फेर ओ किछु बड़ा भेलाके बाद फेर मुण्डनके संस्कार होइत छै फिर जेना जेनेउके सन् संस्कार होइत छै तऽ ब्याह शादी जे छै बिना जनेउ संस्कारके नहि बिना ओहिसभ संस्कारके नहि होइत छै आ जब ब्याह शादी होइत छै तऽ ओ भी एक संस्कार भेलै ब्याह शादी भी ब्याह शादीके ब्याह शादी संस्कार भेलै फेर ओ जब मरैत छै तऽ ओ भी एक भेलै अइसन हमरा अर सभके संस्कृतिमे फेर जब सभबच्चा जन्म लैत छै तबसँ लए कऽ मरै तकमे संस्कार जे छै बहुत सारा संस्कार होइत छै हमरा सभके समाजमे बच्चा जन्मलय ओकरा संस्कार जेना छठिवला संस्कार होइत छै मुण्डनके संस्कार होइत छै जनेउके संस्कार होइत छै बिना जनेउके संस्कारके शादी नहि होइत छै शादी नहि करब पर कोइ समाजमे फिर जब आदमी मरैत छै तभी भी एक संस्कार होइत छै